हैलो हा नमश्कार जय झूलेलाल मां सिंधी ट्रेवल एजंसी मां ॻाल्हाए रहियो आहियां हा मां तव्हांजी कीअं मददु करे थो सघां जी ज़रूरु कराए सघंदासीं हिते टिकाणा जो आहिनि ॿारे बजे बंदि थी ता वञनि ऐं वरी चई बजे खुलजी था वञनि त तव्हांखे घणे वक़्त जे लाइ गाॾी खपे हूअं त असांजो गाॾी हलंदी त तव्हांखे सवेल उथिणो पवंदो

हा हा ज़रूर ज़रूर अक्षरधाम आहे बिरला मंदरु आहे इस्कॉन टेंपल आहे घणा ई मंदर तव्हांखे ॾेखारे सघूं था

अछा सिंधी मंदरनि टिकाणा अछा अछा त हिते हिकु धर्मेश स्थानु आहे स्वामी धर्मदास दरबारु जिते स्वामी अटलनाम साहिब जो दहा संस्कार थियो हुओ हिकिड़ो धर्मेश स्थानु आहे हा समाधी आहे ऐं मजनू ऐं मजनू जो टीलो हिकिड़ो आहे असां वटि घणा ई टिकाणा आहिनि साईं वसण शाह दरबार बि आहे असां ॾेखारे सघूं था हिकु हाणे झूलेलाल मंदर आहिनि संत कवरराम मंदरु आहे लाजपत नगर में बि आहिनि अशोक विहार में बि आहे हा त हिन जा चार्जिस जेको आहिनि गाॾी जा तव्हांखे ॿ हज़ार अठ हज़ार जा लॻंदा हुन खां पोएं असां हर हर पर हवर ते हंड्रेड रुपीस चारि सौ रुपया चार्ज कंदा आहियूं तव्हांखे मंज़ूरु आहे त मां छंछर जे लाइ बुक थो कयां ठीकु आहे जय झूलेलाल तव्हां पंहिंजो नालो ई कोन ॿुधायो आहे पंहिंजो अछा ठीकु आहे चङो ओके जय झूलेलाल